हेलो हँ अच्छा जएबै कि ओ लै जएबै भाड़ा एना जएतै पाँच सओमे रिजर्वमे जएबै तऽ पाँच सओ एनामे साठि रुपैआ लागै छै पेट्रोल महगा भए गेलै सवारी नहि लेबै जब रिजर्वमे जएतै तऽ सवारी कोन सवाल भेलै एना जएबै एना जएबै तऽ साठि रुपैआ लागत खाली पाँच टा खाली रहतै तऽ पाँच टा बैठेबै तऽ साठि रुपैआ भाड़ा लेबै साठि रुपैआ लागतै एक आदमीपर साठि रुपैआ तेल महगा तेल महगा छै तेल महगा छै तेल महगा छै लेबर खरचा छै कि महगाइके महगाइके समय अएलै नहि साठि रुपैआ भाड़ा लागै छै साठि रुपैआ सवारी देने से सवारी हमर भेलै तोहर नहि ने भेलै गाड़ी हमर तऽ सवारी ककर अहाँ भाड़ा देबै ने फेर अहाँ पाँच टा सवारी देबै तऽ अढ़ाइ अथी साठि रुपैआके लागत साठि रुपैआ लागै छै तेल महगा छै पेट्रोल महगा छै

नहि पाँच टा देबै तऽ कतेक भेलै अढ़ाइ सओ टका तीन सओ टका होइ छै तीन सओ टकामे नहि ने पोसबै छै तीन सओ टकामे नहि पोसबै छै आँए कि बोललिए राखै छी